साढ़ा धर्म ऐ जेह्का ऐ असेंगी इक दुऐ कन्नै मिली जुली ऐ सिक्खना सखांदा ऐ असें इक दुऐ कन्नै बिल्कुल कोई बैर निं रक्खनी मिली जुली ऐ रौह्ना क्या ओह् हिंदू ऐ मुस्लमान ऐ सिक्ख ऐ इसाई ऐ सारे मिली जुली गै रौह्ना साढ़ा बी तजर्बा ऐ जि'यां साढ़े लाके च सारे अलग अलग समुदाय दे लोक रौंह्दे न अस इक दुऐ कन्नै मिलीजुली रौह्ने चाहे किश जमीना दा कम्म करना होंदा तां हर अलग अलग समुदाए दे लोक मिलियै करदे अगर इक बंदे कम्म रेही दा ते दूआ उसलै ओह् नेईं दिखदा कि मेरी में हिंदू हा में मुस्लमान हां में सिक्ख हा सारे मिली जुली ऐ करदे ना असें आपूं बिच्चें मिली जुली ऐ रौह्ना इक दूऐ कन्नै कोई बैर नेईं करनी की के जिन्ना मिली जुली रौह्गे उन्ना तुसें शैल रौह्ना दूआ नां कुसै कन्नै बैर करनी बैर करियै अगर रातीं अग्गें पिच्छें कुतै जाना बी होंदा न्हेरे बी जाना तां बी डर लगदा एह्दे कन्नै कि मिली जुली ऐ जेह्का मजा ऐ ओह् किसै च है निं साढ़ा बी इ'यै तजुर्बा असें बथ्हेरा तजर्बा कीते दा ऐ कि जिन्ना मिलीजुली र'वो उन्ना अच्छा ऐ